हँ बोलऽ

तऽ हम ले जायब कते पैसा लेबै दे देबै पाँच सए तऽ महँगाइके जमाना हय ने कोन सामान एक दू रूपैआमे मिलै छै आँय आओर दिनके देहारिओ तऽ कमसँ कम जोड़बहो जे कते होइ छै

तू कते देबही आँ पाँच सए चारि चारि सएमे पोसा जेतै

आँय कस्टमर अइतै तब ने चलू दहू साढ़े चारि सए कते समय लगतै दूर यहाँसँ धरू ने दस किलोमीटर दस बहुते दूर जते दूर लगतै उते नहि लगतै आँय पहुँचा देब

पहुँचा देब आब नहि आब नहि तऽ छोड़ि दियौ आँय स्टेशन कए बजे गाड़ी धयलहुँ हँ अच्छा गाड़ी कए बजे छोड़तै ओ आधा एक घण्टा पहिले ने

ओ अच्छा ठीक हय ताले हम दोसर भाड़ा ले के जाइ छी

हँ अहाँ उतरबे तब न हम तऽ अहाँके इंतजारेमे नहि छी

ठीक हय आउ गाड़ी घोड़ा सबमे गंदगिए चलै छै दुर्गा पूजा हँ ठीक हय तऽ रख रख